ہمارے بہار میں مختلف اہم مذہبی مقامات ہیں اور ان مذہبی مقامات پر لوگ بہت زیادہ آتے جاتے ہیں لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے لوگ اپنے اپنے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے اپنی اپنی عبادات گاہوں کی طرف جاتے ہیں ہمارے بہار میں بہت سارے مشہور مندر ہیں غیر مسلم حضرات وہاں جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں اسی طرح مسلمان کے لیے بھی مشہور مسجدیں ہیں اور بہت مشہور خانقاہ بھی ہیں اسی طرح مسلمان کی مذہب مسلمانوں کی مذہبی جگہ بھی ہے جہاں مسلمان جا کر اپنے اپنے کام کرتے ہیں ہمارے بہار کے ایک مشہور ضلع گیا میں بودھ مذہب کا ایک مقدس ترین مقام ہے اسی طرح بہار کی راجدھانی پٹنہ میں ایک مشہور گرودوارا ہے جو سکھ مذہب کے ایک مشہور گرو گرو گووند سنگھ جی کی جائے پیدائش ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کے یہاں اس جگہ کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے